हेलो जी सर टी वी एस सोरूम सोरी बाइक शोरूम से बात कर रहें हैं जी सर मैं सूरज बात कर रहा था मुझे एक जो है बाइक चाहिए थी तो आप बताइए अभी कोई नया मॉडल आया हो तो

हाँ जी सर फीचर्स थोड़े बता दीजिए उसके हाँ जी हाँ जी सर ये तो अच्छी बात है और सर ये मतलब इलेक्ट्रिक ही है या फिर पेट्रोल दोनों में अवेलेबल है हाँ जी सर इलेक्ट्रिक में अच्छी बात हैं कि पेट्रोल के पैसे बचेंगे हमारे

हाँ जी सर इसका प्राइस क्या होगा हाँ जी सर तो फुल पेमेंट में ही होगा या फिर ई एम आई में भी अवेलेबल हो जाएगी हाँ जी सर आप से जो हैं मैंने अभी कुछ दिन पहले मोबाइल ई एम आई पर ही लिया था तो आप मेरे सिविल चेक कर के बता सकते हैं कि मैं ई एम आई पर बाइक ले सकता हूँ या नहीं हाँ जी सर में बिल्कुल विज़िट कर लूँगा और मैं पूछ रहा था कि टी वी एस आईक्यूब मॉडल में कलर कौन कौन से अवेलेबल होंगे अपने पास हाँ जी सर में जो है एक दो दिनों में शोरूम पर विज़िट करता हूँ और आप मुझे सिविल चेक कर के बता दीजिएगा कि ई एम आई के लिए मैं एलिजिबिलिट हूँ या नहीं

थैंक यू